सोलोंथाइनि होनोबाथ' जोंनि गोदोनि दिनाव जों उन्दै समावथ' दतमायावथ' इलपि स्कुल इलपि स्कुलाव हाबदो इलपि स्कुलनिफ्राय गखांनानै नोङो हायेर सेकेन्डारि आव औ इमि स्कुलाव थांदो इमि स्कुल निफ्राय नोङो फास टेन फास जाबाथाय नोङो हायेर केसेन्डारि फरायदो गोदोथ' बेराद खस्थमोन स्कुलानो गैयामोन जोङो दानि जुगावथ' मेरला स्कुल ओरै प्राइभेट स्कुल इंलिश मिडियाम गासिबो स्कुलानो मेरला जाजोबबाय दानि जुगावथ' सिन्थायानो गैला जोंनि गोदोनि जुगावसो माइ गायदो खोथिया फुदो गासिबो मावजोबनानैसो नोङो स्कुलाव थांदो दानि जुगावथ' नोङो गथ'फोरा बेराद सुबिदा लोगो लोगो स्कुलावबो दोनलांफा स्कुल गनानै आरो स्कुल निफ्राय लाय आरो टिउशनावबो दोनलां गासिखौबो माने सुबिदाजोब दानि गथ'फोरा फरायनायावबो मानि मोजांआनो जाबाय दानि गथ'फोरा स्कुल थिस्कुल नों जेरावबो दंजोबसै सुबिदाजोबसै नों फरायनायनि थाखाय क'क्राझार जिल्लायावबोथ' नों मेरला फरायनायनि सुबिदा मानि ओरैजाय साहाथिंबो नों देबोरगावआव इउनिबारसिटि दंसै सि आइ टि दङ गासिबो दङ आरो गबमेन्ट गासिबो गबमेन्ट कलेज प्राइबेट स्कुलानो गासिबो मोजां मोजां स्कुल आरो दानि जुगावथ' नोङो टिउशन लायाबाबो नोङो मबाइलावनो गासिबो इउटुब आव नायबानो गासिबो मोनजोबबाय मानि फरायनायनि थाखाय जेरावबो सुबिदा गथ'फ्रा आरो नोङो दानि जुगावथ' नोङो गथ'फ्रा बेराद मोजां मोजां फास बो जायो गोदोनि बायदि जुग नंला फरायनायनि गासिबो सुबिदाजोबसै बिदिबाथ' जोंबो बेराद मोजां फरायनो हायोमोन गोदोनि जुगावबा दानि बायदि जुग मोनबा दाथ' नोङो बेराद गथ'फोरा गोसो बायदि मोजां मोजां फास बो जाबाय मोजां मोजां पारसेन्ट लानानैबो पास जायो मोजां मोजां नों इनजिनियार डक्टर गासिबो ओंखार जोबबाय नों आरो जायगायावनो गासिबो दंजोबो जेरावबो थांनांला इनजिनियार फरायनो गोसो बावनो फरायनो हायो गासिबो मानि सुबिदा जोबसै फरायनायनि थाखाय मोजां मोजां कलेज दङ मोजां मोजां मानि बिदिनो टिउशन सेन्टार माबा सेन्टार बायदिसिना बिदिनो गासिबो सुबिदा जाजोबबाय फरायनायनि मानायनि जेबबो उसुबिदायानो गैला गोदोनि जुगावथ' मानि एलपि मानि स्कुलानो गैया गोजान गोजानाव थांनांगौ इलपि निफ्राय गनानै आरो नों गोजानाव थांदो दानि जुगावथ' मानि जेब्बो उसुबिदायानो गैला फरायनायनि थाखाय गथ'फोरनि फरायनायनि थाखाय बिराद मोजां सुबिदा ओरै जेरावबो मानि मोजां मोजां स्कुल फरायनायनि थाखाय बेराद सुबिदा जाजोबबाय बेनो